मेरे क्षेत्र में कला और शिल्प सेक्टर राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है कैसे मतलब हमारा जो पारंपरिक संस्कृतिक जो त्योहार ये सब है यहाँ पर हम कला से बुश मतलब समझते हैं कला की मूल्य क्या है कला क्या होता है कला से हमारा क्या मतलब लाभ होता है तो यहाँ से हम जानते हैं और हमारे अगर कलाकारी नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति परंपरा की कोई मूल्य ही नहीं रहेगी क्योंकि कलाकारों से ही हमारे लोग हमारे सांस्कृतिक हमारे परंपरा को पहचानते है लेकिन अगर कलाकारी नहीं रहेगी तो यह सब भी अपने आप मतलब घट जाएगा यह सब हम और देखने को नहीं पाएंगे